जी नमस्कार जी हाँ क्या हुआ क्या काम है भैया जी भैया तो जी हाँ इधर हैं इधर हमारे रैथा रोड की तरफ हैं जे प्लॉट वगैरह जी इधर कहीं बारह तेरह सौ स्क्वाॅयर फ़ीट है जी हाँ यही मैं रैथा रोड की ही बात कर रहा हूँ जी हाँ अरे से लगभग इसी के पास पास आपको थोड़ा कम कर दिया जाएगा मतलब अंदर तक के देखिए थोड़े हाँ तो मिल जाएगा आपको इसके आस पास नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है अगर जी तो आपको जी आपको कैसा चाहिए मतलब कैसे जगह पर चाहिए वी आइ पी तो वी आइ पी वी आइ पी टाइप में चाहिए या थोड़ा गाँव टाइप में चाहिए जी जी जी तो हाँ जी मिल जाएगा आपको ऐसा नहीं सब जी फिर तीन के आस पास मिल जाएगा आपको जी जी तो ये अब अगर आप अगर आप कंफर्म हो तो आइए तो फिर आपको दिखाते हैं जी यहाँ और बाँकी रोड ओड भी सब एकदम बढ़ियाँ है सब बनी बनाई हैं एकदम बढ़ियाँ आप आप आएँगे तो आपको दिखाएँगे बाँकी रोड ओड भी एकदम बढ़ियाँ है आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ जी लगभग कंप्लीट है जी जी जी बिल्कुल आप आप आइए अब जी जी बाँकी आप ट्रांसफाफ़ार्मर ओर्मर की प्रॉब्लम मत लीजिए ट्रांसफ़ार्मर ओर्मर भी लगा है लाइटिंग वाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड ओड की कोई प्रॉब्लम वो नहीं है आप आएँगे तो आप रेट जी हाँ हाँ बिल्कुल अभी अभी ज़्यादा नहीं हैं हैं मतलब भर के मकान हैं आप आप वहीं आ जाइए मैं यहीं मेरा ये ऑफ़िस यहीं पर है रैथा रोड है रैथा रोड के बगल ये आप मुड़ेंगे मुड़ी लॉन के पास बगल में साईं ओम साईंनाथ के पास जी जी बस वहीं से लेफ्ट है दस कदम पर मेरा ऑफ़िस जी जी जी जी जी भैया जी जी बिल्कुल जी नमस्कार